भारतमे बहुत चीजके चुनौती छै जेना सरकारी इसकुल भेल तऽ सरकारी इस्कूलमे छै की कोनो एहेन इसकुल छै जे मास्टर छै तऽ विद्यार्थी नहि छै आ कोनो एहेन इसकुलमे विद्यार्थी छै तऽ मास्टर नहि छै तै दुआरे भारतमे बहुत चुनौती छै आओर सरकारी हॉस्पिटल सब जे छै तऽ ओहोमे छै कि मतलब बढ़िऑं बढ़िऑं डॉक्टर नहि छै पेशेंट सब तऽ आबै छै पर डॉक्टरे नहि बढ़िऑं छै तऽ तहन की इलाज हेतै तऽ तै दुआरे चुनौती हम भारतमे छै बहुते इसकुलो सबके बहुत स्थिति खराब छै आर सरकारी जे छै हॉस्पिटल सब ओकरो स्थिति बहुत खराब छै एहि दुआरे बढ़िऑं डॉक्टरे नहि छै तऽ की लोग जेतै देखबै लए तऽ सरकारी सरकारके करना चाही कि जे बढ़िऑं बढ़िऑं डॉक्टर सबके सरकारी अस्पतालमे देना चाही आ इसकुलोमे केहन इसकुल छै जे मतलब जेना ई इसकुल भेल विद्यार्थी नहि छै मास्टर तऽ बहुत छै पढाबै वाला मास्टर बहुत छै पर विद्यार्थी नहि छै